हमको हेल हाँ कह रहे हैं हमको लड्डू लेना है और गुलाब जामुन मेरे घर वह है क्या नाम है जन्मदिन मेरी लड़की का हमके सौ पीस गुलाब जामुन और पचास पीस छेना और फ़िर उसके बाद क्या नाम बाकी किदर कहा बाटे दुकनवा किधर से अरे आटो वाले से का कहब अच्छा तो अगर सामान वामान रखा होए ना कि बासी से नहीं न बा हमको ताज़ा लड्डू चाहे मेरे मेहमान आवत हैं और फ़िर हमके शाम को चाहे हम्म अच्छा तो तीनों के बाद का नम्बर की हम आटो पकड़ के आवत हि तव कहीं जाम वाम लग जाए तो बहुत दिक्कत होए और हम अगर ज़्यादा टाइम लग जाइत तो हम अगर बनाई रहीए तो हम लेकर ना चला जाइए सर रात्री की आठ बजे आ जाई बा गा सात बजे तक फ़िर तिथि ना हो और फ़िर जा बा तब सोची कि ले जाई फ़िर बस घरे में मेहमानों आवत हैं अच्छा सोची तब जाए तब शाम के ही आए के लेकर वह दुकान वा जब लेऊ के चला जाई तो का काफ़ी नौ बजे आबे और फ़िर नई का बात है कि हाँ जन्मदिन है देखत भिजवाईं ना बढ़िया समान राहे जिससे साथ काहे हाँ देखत है एक दुकान है करआ हाँ

कारीगर उधर हैं ना होए तो एक बार काहू कह क्या बुलवा लो कहीं लर्कन ना खाई रही है ता हमे ना लेट होई इससे अच्छा की कारीगर से कहीं से बोल दो भाई एक दिन का बात है अपन आई एक तू काम करके जा हम वहाँ से ले के चलबा कोनों दिक्कत ना हुई पावे

हम्म तब का है वहीँ से ना पैक वैक कर दी ओ अच्छा डिब्बा में बढ़िया से हाँ त हइए बाटे मगर तनिक सिरा विरा बढ़िया से दई दे हैं बस खाली ये न काहें कोई कि अच्छा नहीं रहे बरबाद होए और का जनमदिन बाटे बच्ची का हाँ अच्छा नहीं हम ही आबे देखब ना देख के ले लेबे और आटो से आबे आटो से बताई देवे है कि सीधी बस बाजार छोड़ देओ फ़िर हम वहाँ से पूछा कि फ़ोन मोबाइल नम्बर हहई बाटे मोबाइल से की दुकाने आते देखे नाही हैं बस नाम से जानत रही कि चलई यहन दुकाने इनकर बा अच्छा मिलत है

हाँ हाँ हाँ हाँ सही है बस कल तक अपन आसानी से लेकर चल लोबे न हम्म आठ बजे से बाटे तब तक फुल तैयारी अच्छा से कर लेओ तो सही रहे ना मेहमान वेहमान आवे लगिहें बस गुलाब जामुन छेना यही सब बीस गुलाब जामुन पचास पीस त्वारे रहे का नाम बाटे अरे छेने हाँ